आंनि फिसाज्ला आरो फंबायखौ लेखा गोरों जाजानो लुबैयो लेखा गोरों माने गोग्गो सोलोंथाइ मोननाय जायोब्ला मोजां जायो आथिखालाव जों नुदों गोबां लेखा गोरोंफोरा लेखाल' रोंनानै साख्रि बाख्रि मोनिनि थाखाय ओरैनो दंफां सिंफोराव जिरायगारनानै थानायखौबो जों नुनो मोन्दों आरो बेबादिखौ जों लेखा गोरों होनोब्ला गोरोन्थि जागोन जोंनो ओरैबायदिसो लेखा गोरों नांगौ समाजाव जाय गावनि जिउखौ मोजां लामाथिं दैदेनलांनो हायो आरो गावजों लोगोसे समाज फोसाबनायावबो जेनेबा बिथांमोना बिहोमा होलांनो हायो बा बेबायदि गोग्गो सोलोंथाइ मोननाय सुबुं दानो थाखाय आङो आंनि फंबाय आरो फिसाज्ला बिथांमोनखौबो जाजानो लुबैयो गावल' लेखा गोरों जाब्लाबो जाया गावजों जेनो गुबुनखौबो लामा दिन्थिलांनो हायो गाव जौगालांनायजों लोगोसे गुबुनखौबो मोजां लामा दिन्थिनानै समाजाव जौगालांहोनो हायो बेबायदि गियानि सुबुं अनसुला बेबायदि गोग्गो सोलोंथाइ मोननाय बेबायदि जाजानो आं लुबैयो आथिखालाव थोब्ले माब्ले रांखावरि खामायनानै जोङो सोलिनो हाया ओंखायनो मोजां न'खर सामलायलांनो थाखाय समाजाव मान मर्जदा लानानै थांना थानोब्ला रांखावरियाबो गोनां बेनिखायनो मोजां रांखावरि मोननो हानाय खामायनो हानाय लामा मोननो हानाय सोलोंथाइ लानानै जाहाथे बिथाङा बिजिनेस फालांगिरि एबा साख्रिफोर मावनो हायो बिनि थाखाय बिथांमोनहा गोजौ सोलोंथाइ लानाया आथिखालनि समाजाव जोबोर गोनां ओंखायनो आंनि फिसाज्ला आरो फंबायमोनखौबो फरायनाय समाव दुखु खस्थ' सहायनानैब्लाबो गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानायखौ आं लुबैयो